सद्या तरी हांव खंयच्याच पंगडाक जोडिल्लो पूण म्हाजें मित्र जें आसात तें वेग वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान आशिल्ल्यान तांकांय आवड आसा आनी हाजें मुखार म्हाका रायगड हें जिल्लो पळोवपाचो आसा